बी ए मे फर्स्ट डिविजन अइली हँ आर्ट्स लेले रहली फर्स्ट डिविजन तऽ पचीस हजार रुपैआ मिलै हइ एहिसँ सरकारके सरकारके बहुत अच्छा मानै छिए